हां में उं'दे बारे च सनान्नां मतलब बिलकुल बड़ा अच्छा लगदा मिगी क्योंकि एह् साढ़े आस्तै बड़े गर्व दी गल्ल ऐ कि मतलब कि चलो आदमी ते जंदे गै न मगर कोई औरत बी ऐ जेह्की ओह् गेई होग मतलब उस स्पेस बिच्च ओह् जेह्ड़ी कल्पना चावला ही साढ़ी पैह्ली औरत ही जेह्ड़ी स्पेस गेई ही होर मतलब स्पेस च गेई ही होर होर एह् जेह्ड़ी आई ऐ सुनीता विलियम सुनीता विलियम जेह्ड़ियां हियां उं'दा इक निक्का नाम हा उ'नेंगी सुन्नी करियै आक्खनी आं सुनी करियै आखदे हे होर इं'दा जेह्ड़ा जनम हा उं'दा जनम होएआ हा उन्नी सितंबर गी उन्नी सौ पैंह्ठ च होएआ हा इं'दा जनम होर जेह्के इं'दे मतलब जेह्ड़े इं'दे दादे बगैरा हे ओह् रौंह्दे हे इंडिया च मगर एह् सुनीता सुनीता विलियम हियां एह् रौंह्दियां हियां इंडिया यू एस ए च होर एह् इक इक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हियां होर फिर एह् नेवी दियां इक बड़ी अच्छी आफिसर बी रेहियां होर इं'नें अपने नाम इक रकार्ड कीता जेह्ड़ा रकार्ड ऐ ओह् स्पेस वाक दा मतलब जियां मतलब स्पेस उप्पर जादै बाक कीता हा मतलब स्पेस वाक दा रकार्ड इं'नें अपने नाम कीता हा होर जेह्ड़ा चौहदमां ऐक्टीवेशन हा एह् इक मैं चौहदमां ऐक्टीवेशन बिच्च एह् इक मैंबर दे रूप च गेइयां हियां पंदरमें च बी इक मैंबर दे रूप च गेइयां हियां पंदरमें च जेह्ड़ा एह् हा गेइयां हियां फ्लाईट इंजीनियर दे रूप च मतलब इ'यां फ्लाइट इंजीनियर दे रूप च एह् गेइयां हियां एह् स्पेस उप्पर होर जेल्लै जेल्लै बत्तीमां ऐक्टीवेशन ऐक्सीपटेशन होएआ हा तैह्लूं एह् कमांडर दे रूप च गेइयां हियां तेत्तीमां च होर बत्तीमें बिच्च एह् मतलब फ्लाईट कमी फ्लाइट इंजीनियर दे रूप च गेइयां हियां होर ओह् साढ़े आस्तै ते बड़ी गर्व दी गल्ल ऐ कि मतलब मतलब इंडिया दा बड़े सारे ओह् मतलब स्पेस बिच्च जा दे होर जेह्की कल्पना चावला हियां ओह् मतलब ओह् बेसीकली ऐ इंडियां दियां हियां मगर ओह् उ'नें मतलब यू एस ए बिच्चा मतलब उन्नै कीता हा मतलब स्पेस बिच्च जाने ई फैसला कीता हा होर जेह्के राकेश कुमार राकेश शर्मा ते राकेश शर्मा बी इक बड़े एस्ट्रोनॉट हे एह् बी स्पेस च गे हे होर जियां कल्पना चावला होर सुनीता विलियम्स दे लेखा एह् बी इं'दी राकेश शर्मा दी गल्ल बी साढ़े आस्तै गर्व दी ऐ कि एह् स्पेस च गे होर जैसी हून मतलब आने आह्ले टाईम च अग्गें अग्गें आने आह्ले टाईम च बड़े सारे होङन जेह्ड़े एस्ट्रोनॉट बनगे होर मतलब साढ़े देश दा नाम रोशन करगे जेह्ड़े होर राकेश शर्मा जेह्ड़े मतलब एह् मिगी लगदा जियां कोई दो तिन्न बारी गेदे न स्पेस च एह् होर जेल्लै मतलब एह् जेल्लै स्पेस च गे होङन तां इं'नें उत्थै दिक्खेआ होना कि मतलब उप्पर कदेही लाईफ ऐ बगैरा बगैरा होर जबकि कल्पना चावला ही एह् इक पैह्ली वूमन ही जेह्ड़ी मतलब पैह्लें स्पेस च गेई ही इंडियन गै रौह्नी ही पर गेई यू एस ए यू एस ए दा ही होर एह् जेह्की सुनीता विलियम ऐ इन्नै अपनी मतलब इन्नै इन्नै पैह्लें एह् इक बड़ी अच्छी आफिसर हियां होर इं'नें अपनी पढ़ाई कीती ही इक मतलब यू एस ए चा गै कीती ही की कीती ही एह्दी इंजीनियरिंग कीती ही होर फ्ही अच्छा बाद च एह् ओह् कमांडो बी बनियां हियां मतलब बत्ती सालै बत्ती सालै ऐक्टीपेडिशन बिच्च होर तेती साल्लै ई तेती साल्लै ई कमांडो बनियां हियां ते बत्ती साल्लै एह् बत्ती एक्सेपेटेशन च इं'नें फ्लाईट इंजीनियर बनाया हा